मैथिली भाषा हम अपन मायसँ सभसँ पहिले सुनलु आओर तभिएसँ घरवलासँ परिवारवलासँ मैथिली भाषा सुनैत एलु ताहिके बाद बड़ा होइके बाद हम परिवारवला पड़ोसीवला आओर गाँव ग्रामीणवलासँ ई भाषा सुनलहुँ आओर धीरे धीरे सिखलहुँ ई भाषा सिखयके बाद ई भाषा सिखलहुँ अगर ई भाषामे किताब मैथिलीके हर सभकिछु किताब रहतै एहिभाषामे तऽ पढ़यमे आओर समझयमे आसानी होयत आओर कतहुँ जाइ छी कुटुम कुटुम मेहमानी तेहमानी जाइ छी तऽ मैथलिएमे बात करैत छी जाहिसँ बहुत अच्छा लगैत छै आओर मैथिलीके अनुभव ई छै की मैथिली बोलयमे आसान आओर समझिओमे आसान छै